हेलो हरि ओम मास्तर जी हा हा हा मां ॻाल्हायां थी मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी थिए हीउ ॿुधी करे जी जी मुंहिंजो पूरो सपोर्ट आहे अछा मुंजो पुटु गॾु में सुठा ॻाईंदो हुयो मुंहिंजो पुटु गानो बि सुठो ॻाईंदो आहे जरूरु जरूरु जी जी महिरबानी तव्हांजी हा हा मुंहिंजो पुटु पढ़ाई में कीअं आहे हा हा हा हा मुंहिंजो पूरो सपोर्ट आहे हा तव्हांजी ॾाढी महिरबानी थी ज़रूरु ज़रूरु ठीकु आहे थैंक यू सो मच महिरबानी